हम आपको बताएं जानवर कैसे पाले जाते हैं कोई कोई ऐसे मतलब इंसान होते हैं कि मतलब पालते हैं फिर उनको छोड़ देते हैं या फिर कसाई के हाथ बेच देते हैं या फिर उनको कटवा दाते हैं बेचते हैं कैसे क्या करते हैं और और हम हम लोग तो अच्छी सेवा करते हैं उनको पालना चाहिए उनको दूध खाना चाहिए दूध दुहीं निकाल निकालना चहिए कैसे क्या चारा पानी मतलब कैसे क्या करते हैं चाला डालते घास डालते हैं उनकी सेवा की क की जाती है कैसे पालना चाहिए पालने से ब ब पा पालने से पहले वो ऐसे कर देते हैं किसी के हाथ वो बेच देते हैं वो कटवा देते हैं जैसे बकरा कटवा दिया बाज़ारों में बेच दिया तो ऐसे ऐसे थोड़ी मतलब किया जाता है उसको पालो पोसो अच्छा मतलब अच्छा अच्छा चारा चाला डालो दाना डालो अच्छा कैसे क्या किया जाता है मतलब कैसे उनको सेवा की जाती हम लोग हरी भरी घास खिलाते हैं और सेवा की करते हैं हम लोग हम लोग ऐसे थो गैया बकरी पालो तो उसकी सेवा करो सेवा करो ये नहीं कि मतलब उसको बेच दो या मतलब किसी के कसाई के हाथ बेच दो वो बाज़ारों में काट काट के उसको खाए जाके ऐसे नहीं किया जाता है ऐसे नहीं किया जाता भाई कि मतलब उसकी देखभाल करो पालो तो उसकी देखभाल करो ना अच्छा भोजन उसको दो तो उसको उससे फ़ायदा मिलता है उससे फ़ायदा मिलता है तुमको और शरीर को लाभ मिलता है दूध पीने से वो सबको सबको अच्छा लगता है सबको फ़ायदा होता है ऐसे मतलब कैसे करने से जानवर पालने से कोई दिक्कत थोड़ी है उसकी सेवा कर पाओ बस सेवा करने से मतलब कैसे क्या किया जाता है तो मतलब ऐसे नहीं मतलब ची चे ची चारा पानी उसको देखभाल सब की जाती है तो अच्छा लगता है अच्छा लग अच्छा लगेगा तो जब तुमको अच्छा लगेगा जानवर भी खुश रहेगा तो वो मतलब ऐसे थोड़ी किया जाता है कि मतलब कसाई के हाथ बेच दो जाके कि वो कटवा डाले बज बाज़ार में ऐसे नहीं किया जाता है हम लोग तो भाई ऐसे कर नहीं कर पाते हैं हम लोग बचपन से ऐसे किया है पाला पोसा हमको दूध खाया है उनको चारा पानी किया है ऐसे किया चारा तो मतलब ऐसे थोड़ी किया जाता है कि मतलब अपने बच्चों के लिए सेवा की जाती है ऐसे मतलब दूध देते हैं मतलब ऐसे क्या करते हैं मतलब ये जानवर का दूध पिलाओ तो ऐसे किया जाता है